हैलो हैलो नमस्ते जी नमस्ते बस ठीक तुस सनाओ होर सब ठीक ठाक घर सारे हां जी कि'यां फोन कीता अज्ज बस ठीक हां जी हां जी हां जी हां जी हां हां जी हां जी हां जी हां बिलकुल बिलकुल हां जी हां बिलकुल ठीक ऐ आइडिया मतलब कि सारें आस्तै ईजी होई जाना एह्दे कन्नै ओह् गड्डी सारें घरें रक्खी दी इक इक

हां जी हां पर एह् भी एह् सारे सारें गी किट्ठे करियै गल्ल बात होऐ तां फ्ही ओह् ज्यादा बैटर ऐ हां जी हां जी हां जी हां जी हां ते भी कुद्धर करनी ऐ गल्ल तुस टाइम सोचो ना इत्थें पार्क ऐ कन्नै जेह्का साढ़ा लोकल पार्क ऐ ते कन्नै गै उत्थें सारें गी किट्ठे करने आं हां पुज्जी जंदे घर

हां बिलकुल बिलकुल हां कम्म पूरी उमर आस्तै होई जाना राम होई जाना ठीक ठीक कोई नी ओके ओके ओके खरी खरी